हैलो हांजी नमस्ते जी हांजी नमें इयां ते पैहले दे बी हैन पर हुन नमें डिजाइन आई गेदे न कोई गल्ल नी जी तुस ओयो दकान उप्पर आयो ना आ ते तुस आपें पसंद करी लैयो आपें दिक्खी लैयो ना नमें नमें डिजाइन आए दे न कोई गल्ल नी ठीक ऐ ठीक ऐ हांजी नेकलेस आए दे इयर रिंग आए दे होर अंगूठियां आई दियां पायलां बी हैन अज्ज कल्ल और हांजी हांजी प्योर चांदी हुंदा जेह्ड़ा ओह् चली दियां अज्ज कल्ल बड़े किस्म दियां चली दियां न एल्लै ते सुन्ना पंजी ज्हार तोले चला दा हांजी हांजी हांजी कोई गल्ल नी तुस ओयो ना

हांजी इद्धर तुस इत्थै ओयो ना ते कताबा पर सारे डिजाइन हैन ते तुस इत्थुआं कोई दिक्खियै मिगी सनाऊ उड़ेयो फ्ही उस्सै डिजाइन उप्पर बनाई देगे तुसेंगी अस कोई गल्ल नेई तुस आनिए बने दे बी नेईं नेईं किश बने दे बी हैन इत्थै डिजाइन पेदे तुस दिक्खी लैयो ना ते जेह्ड़ा तुसेंगी पसंद औग ते उस्सै स्हाबै दा बनाई देगे तुसेंगी अस हांजी हांजी ठीक ऐ ठीक ऐ बस तुस दस्स बजे दे बाद तुस जेल्लै मर्जी आई सकदे ओ चलो ठीक ऐ तुंदी गल्ला नौ बजे दकान खोह्ली लैगे ठीक ऐ